हैलो ये मेरे को क्या हैं कि मेरे बच्चे की शादी है तो मेरे को क्या है कुकिंग का सामान खरीदना है आपके पास सारा सामान मिलता है मिर्च मसाले सारी चीज मिलती है अच्छा अच्छी क्वालिटी का मिलेगा या फिर नॉर्मली क्वालिटी का है अच्छा ये मसाले अपने कौन से क्वालिटी के हैं अच्छा ओ अच्छा और ये क्या है कि मसाले पिसे हुये आते हैं या साबुत में भी मिलते हैं अच्छा दोनों तरह के हैं अच्छा और ये अपना आटा किस ब्रांड का है अच्छा अच्छा और ये क्या है कि ये रिफन्ड तेल घी वगैरह अच्छा हाँ वो तो सोना सिक्का अच्छी कंपनी है और फिर ये वैसे घी अपना नॉर्मली आता है या फिर बढ़िया क्वालिटी का आता है अच्छा अच्छा और ये बेसन अच्छा और ये छोले मेरे को कुकिंग का पूरा सामान चाहिए अच्छा वो तो सारी चीज बनाई हैं मिठाई वगैरह भी चाहिए मसाले कुसाले भी चाहिए सब्जी के लिए मेरे को ये चाहिए दस तारीख के सम्थिंग चाहिए छः तो अच्छा फिर कब आना है मेरे को आपको टाइम कब है अच्छा अच्छा अच्छा चलो ठीक हैं तो मैं आता हूँ आपके पास कल आ जाऊं फिर मैं चलो ठीक है